हेलो खूब चिरन्जीवी रहू खूब आनन्द रहू खूब चिरन्जीवी रहू

रुद्राभिषेकके लेल बिदेसरमे करबै हँ हँ कोनो बेबस्थानमे ठीक छै भऽ जएतै ओहिके लेल गङ्गाजलके कनि करऽ पड़त दस लीटर करीब कुशिआरके रस हो तऽ से इन्तजाम करब घी दूध मौध चीनी भाँग कि कहै छै जे सबरङ्गके अबीर अबरख इत्यादि छै फूल बेलपात दुइबके इन्तजाम करब बेलपात बेसी रासके कनि भाँगके ठाड़ि कनि बेसी रास कऽ ई सब लऽ कऽ भोला बाबाके शृँगार होइ छनि आओर हुनका कि कहै छै बादमे पहिले अभिषेक होइ छनि जल लऽ कऽ गङ्गाजल से रखबै पनरह लीटर करीब आओर कि कहै कुशिआरक रस जदि भऽ जाएत तऽ वएह ओहो थोड़े लऽ लेब दूध रहत कनि गाएके सेहो लऽ लेबै सब तरहक होइ छै तऽ एहि तरहक इन्तजाम कऽ कऽ रखबै आरती लए कर्पूर कने फल फूल लऽ लेबै नैवेद्य लए धूप दीप पान सुपारी केरा पात कुश कर्पूर लेबै आरती करै लए इत्यादि वस्तु जे छै से रहतै आओर भऽ जएतै करा देबै हँ एकभुक्तमे रहबै भोजन नहि करबै जावतकाल तक पूजा सम्पन्न नहि भऽ जएतै तावत काल तक भोजन नहि करबै आओर जखन अभिषेक खतम भऽ जएतै भोजन करबै तऽ बनि सकै तऽ अनोन भोजन करबै नोन नहि खाइ छै लोक अभिषेकके बाद महादेवके व्रत छिअनि हुनकर अनुष्ठान छिअनि तेँ निम्मक रहित भोजन करबै जँ नहि बनै तऽ कोनो बात नहि छै कतेक गोटेके होइ छनि हँ कपड़ा जे महादेवके देबनि तऽ हुनका धोती तौनी कुरता गन्जी महादेवके दऽ सकै छिअनि देबनि से पार्वतीके कपड़ा लोक दै छनि ओ अहाँ दऽ सकै छिअनि कोनो छै होइ छै ओ छै मानि लिअऽ जे कपड़ा सम्भव हो तऽ देबनि अहाँ हुनका कोशिश करब हँ से हेतनि पूजा करैमे तऽ समय कमसे कम दुइ अढ़ाइ घण्टा लगबे करत हँ अढ़ाइ घण्टा करीब लागि जाएत बुझल ने हँ सब काज सम्पन्न हेतै आरती हेतै धूप हेतै ई तरहक से लागि जाएत अहाँके एतबा समय तखन सम्पन्न हैत हँ हँ शृँगी लऽ लेबै हँ से तऽ लऽ लेबै कुश अहाँ लऽ लेबै सँकल्प लऽ एहि दुआरे कुशके अभाव रहै छै एखन भेटै नहि छै कुश हमरा सभके तखन तऽ मानि लिअऽ इन्तजाम करबै अहाँ से लऽ लेबै हँ सबेरे अएबाक कोशिश करबै सबेरे अएबाक छै पहिल तोड़ जे रहै छै तऽ लोकसभ बेसी से भिनसरका ओकरामे तऽ बड्ड लोक रहै छथि दर्शन करऽके लेल आओर ओ किछु लोक हटि जएताह जखन कने बेर हेतै कम भऽ जेतै लोक तखन से करबै सब बेबस्था कऽ कऽ आओर करा देव मन्दिरमे ठीक ठीक